एक हजार वर्सा पयले श्री पुरुशां निर्मीत गोंयांत वेव्हार हे कोंकणींतल्यान बरें चलताले ताचे नंतर हांगा यवन आयले ताचे नंतर मराठ्याचे राज्य जालें आनीक हिंदी उर्दू मराठी अश्यो अनेक भाशा गोंयचेर लादल्यो गेल्यो शिक्षण हें मराठी शाळांतल्यान दिवपाक लागिल्ल्यान चडशें गोंयकार हे मराठी मिडियमांतल्यान शिकपाक लागलें पोर्तुगीज हांचे गेल्ले पांचशें वर्सा सावन गोंयचेर अधिपत्य आशिल्ल्यान गोंयचे वेव्हार हे पोर्तुगिजांतल्यान जाताले ताका लागून कोंकणी भाशा ही मातशीं कडेकच पडली आयज स्वतंत्र जाले नंतर कोंकणी भाशेक बरें दीस येवपाक जाय आशिल्ले पूण मराठी भाशा किंवां चडशीं रुजूं जाल्ली इंग्रजी भाशा हाका लागून त्या भाशेंकूच आयज चड वेव्हार करतना दृश्टीक पडटा कोंकणी भास ही गावंडळ भास ह्या तरेन पळयल्ली वता तरीय कोंकणी साहित्य हे चडांत चड तयार जावन आयज कोंकणी भाशेक बरें दीस येवपाक जाय गोंयचे लोक आयज कोंकणी कडेन आकृश्ट जाल्ले दिसतात तांकां कोंकणी भास आमची म्हूण मांय भाशेंक सगळें प्रेम करतना दिसतात तेन्ना चडांत चड साहित्य निर्मी निर्मीती तयार करपी लोक गोंयांत तयार जावन कोंकणी भास ही जगांत जावंची जगांत नांवाजची म्हण आमी प्रयत्न करपाक जाय